जेल्लै इत्थै पैन्डमिक जेल्लै को कोविड करोना वायरस आए दा उसले दा सारे पास्सै जेह्का लाकडाउन लगदा बाह्र जाने ई कुसै ई बी पर्मिशन नेईं जेह्की जेह्का बाह्र नेईं जाई सकदा जेह्के सारे लोक अपने घरें च बंद होए दे उसलै केह् होआ कि बच्चें ई बड़ियां परेशानियां आइयां कि स्कूल गै बंद होई गे जाना कुत्थै जेह्के ओह् पूरे बंद होई गे दे स्कूल जाना ते प्ही अदे प्ही जेह्के बच्चे घर पढ़दे जेह्के किश मास्टर ते क्लासां जेह्कियां लाक्डाऊन बिच जेह्कियां आनलाइन किश जागतै कश ते फोन लेकिन बड़े सारे जेह्के जागत ते उंदे कश फोन बी नेईं हे प्ही उ'नें फोन बी जि'यं घरै कुसै फोन लैता उं'दे कशा फोन लेइयै ओह् ओह् पढ़े भी जेह्के मास्टर होंदे उं'दियां क्लासां जेह्कियां हियां ओह् आनलाइन लांदे रेह् अदे उ'नें आनलाइन जेह्का उ'नेंई पढ़ाया दे इन्ना शैल ते आनलाइन ते नेईं पढ़ाया क्लास बिच इक जेल्लै सामनै बेहियै बच्चे ई पढ़ाना होंदा उसदा ओह् ओह् पढ़ाए दा जेह्का बंदे ईं समझ जेह्का फोने उप्परा जेह्का पढ़ना ओह्दे बिच बड़ा फर्क होंदा लेकिन जेल्लै लाकडाउन हा उसलै ते मजबूरी ही सारे बच्चें दी कि उसलै बाह्र नेईं जाई सकदे ते तां करियै उ'नें एह् किश पढ़ना पेआ अदे प्ही उसी केह् आखदे आनलाइन ते पढ़ना पेआ न्हाड़े अगर अस दिखचै फायदे दी गल्ल करचै फायदे फायदे इ'यै होऐ दे के केह् आखदे चलाने दा फोन फोन चलाने दी जाच आई उठी फोन चलाने दी जाच आई उठी आ किश जेह्के बड़े सारे लोक ऐसे हे जि'नेंई पता ते नेईं तां आनलाइन सिस्टम केह् होंदा आनलाइन प्ही अस कोई चीज भरी सकनेआं अदे एह् जेह्ड़ियां इस चीजां दे बारै च पता चलेआ लोकें ई इस चीजा दी नाेलेज बी होई लेकिन न्हाड़े जिन्ने फायदे जादा नुक्सान जेह्के बच्चे चौह्बी घंटे जेह्के फोनै दी जेह्की उ'नेंगी लत्त लग्गी जेह्के अज्जकल बच्चे फोन चलाना फोन बिच ते हर बेल्लै रौंह्दे अदे नुआढ़े कन्नै जागतें दियां अक्खियें उप्पर बी बड़ा असर पेआ उंदे दिखने दी जेह्की रोशनी ऐ जेह्की उं'दी ओह् बी खत्म होई बड़े सारे जेह्के बच्चे उ'नेंई जेहकियां उंदियां अक्खियां खराब होई गेइयां कुसै दियें अक्खियें जलन लगी पेई पौन कुसै ई खुरक लगी पेई होन अदे एह् सारी नुआढ़े जेह्के अस आक्खी सकनेआं कि इन्ने फायदे नि जिन्ने नुआढ़े असें ई नुक्सान होए नुआढ़े बाद होर बी नुक्सान न क्योंकी बच्चा हर बेल्लै बेहियै फोन चलाना उ'नें बाह्र जाना बंद करूड़ेआ अदे उ'नेंई कोई बी ओह् निं होआ कुदै खेलनें नेईं उ'नेंई नेईं जाना पैह्ले जागत प्ही खेलन जंदे लेकिन अज्ज कल जेह्के बच्चे ओह् बिल्कुल बाह्र नेईं खेलनें ई जंदे ते अदे प्ही हर बेल्लै में बड़े सारे बच्चें ई दिक्खनी मुट्टे होइयै क्योंकि पूरी ध्याड़ी बेहियै घर फोन गै चलाना कुदै बाह्र खेलने ई नेईं जाना नेईं ते पैह्ले जागत जेह्के ते ओह् बाह्र खेलने ई जंदे रेह् जदूं दा करोना आए दा अंदू दा ओह् सिर्फ एह्के घर दे सिर्फ उ'नें फोनै आह्लै पास्सै ध्यान होई आ अदे इन्नियां पढ़ाइयां बी नेईं होंदियां फोने उप्पारं आखदे कि हर बेल्लै फोन की अस पढ़ा ने आ लेकिन इन्नियां पढ़ाइयां नेईं होंदियां जिन्ने जागत स्कूल जाइयै क्लासें बिच जाइयै मास्टर पुच्छी सकदे न उनें फोनें उप्पारं नेईं पुच्छना होंदा केईं बारी रिचार्ज सम्भी जंदा नुआढ़े खर्च बी बड़े न रिचार्ज हर बेल्लै फनै ई लोक रिचार्ज सम्भी जाए अदे प्ही बड़ा सारे जेह्के चीजां असेंई लब्भनें ई लब्भदियां बी